एक एक दू हजार दू एक तीन दू हजार चारि एक चारि दू हजार छओ एक छओ दू हजार बारह एक आठ दू हजार तेरह